असांजी कटनीअ में साईं जन जी वरसी ॾाढी अनोखी आहे इतां परितां परितां खां माण्हू ईंदा आहिनि इते नवंनि नवंनि तरीक़नि जूं कलाऊं थींदियूं आहिनि इते ॿ ॾींहं असांजी ॾाढी भीड़ हूंदी आहे इहा वरसी अक्टूबर जी नाईं ऐं ॾहीं तारीख़ जो लॻंदी आहे साईं जन इन वरसीअ में सत्संग बि कंदा आहिनि सेवादार ॿ ॾींहं जाम लॻल हूंदा आहिनि ॾाढी भीड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढा सुठनि सुठनि त प्रकारनि जा खिलौना हूंदा आहिनि जेके असां साल में पहरियों बार ॾिसंदा आहियूं नवंनि नवंनि प्रकारनि जा विहाड़ा ॾिसंदा आहियूं कंबल ॾिसंदा आहियूं पढ़ंदा ॾिसंदा आहियूं चकला वेलण ॾिसंदा आहियूं नयूं नयूं कलाऊं ॾिसंदा आहियूं जेके असां सॼे साल में हिते पहिरियूं बार ॾिसंदा आहियूं इन वरसीअ में ॿ ॾींहं ॾाढी भीड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढा झूला लॻंदा आहिनि इहा वरसी साईं जन जी असांजी कटनीअ में हर साल लॻंदी आहे इहा ॾाढी अनोखी आहे